हमर गाम पालीमे एकटा अइ कोइला महार ओ पोखरि छी कोइला पोखरि ओकर जे दछिनबरिआ महार अइ ओ महार एतेक विशाल अइ ओहि महारके कातमे बहुत बड़ा जङ्गल जकाँ अइ गाछी जकाँ ओहिमे धिआपुतासभ खेलाइतो रहै अइ आओर सुन्दर सुन्दर ओतऽ हरिआलीसब लगैत रहै छै ओहि कातमे खेतिओसब किसानसभ करैत रहै छथि तकर एहि कात जखन अएलहुँ पुबारि साइड तऽ पोखरि लहलहाइत रहैए कखनहुके साँझके जे ओतुका दृष्य रहैए देखैवला ओतऽसँ अबैके मोन नहि होइत रहैए होइए ओतऽ जे अएलहुँ जहन गरमीके टाइममे ओम्हर जाइ छी तहन तऽ ओ ठण्डा ठण्डा हवा चलैत रहै छै सँझुका टाइम रहल सूर्य डुबैत रहलथि आओर ओ हवा चलैत रहल तहन तऽ होइ छै जे आब एतऽसँ घुरिकऽ घर नहि जाइ एत्तहि रही लए जहन फेर आओर जखन एम्हर अएलहुँ तऽ एम्हरो हमरासभके धिआपुताके इसकुलसब जेम्हर छनि तेम्हरो बगीचासब लागल अइ तऽ ओतहुके सेहो दृष्य अइ देखैवला ओतहु रहैमे तेहने आनन्द लगैत रहै छै हमर नानी गाम भेल मुसहरिया ओ पड़ैए दरभङ्गे जिलामे पड़ैए जमालपुर थानामे ओ साफ कऽ कोसी बान्हके निचाँमे अइ कोसी बान्ह जे पछबरिआ कोसी बान्ह छै ओकर निचाँमे ओ बस्ती पड़ै छै ओहि बस्तीमे एकटा गहुमा नदी से बहि रहल छै आओर ओहि नदिएके उपरमे हमरा नानीके घरसब छनि आओर जहन ओ बाढ़िके टाइम अबैए तऽ एम्हर ओ गहुमाके नदीके जल भरल रहै छनि आओर ओ कोसीके ओहि कात कोसी बहैत रहै छथिन तहन जे ओम्हरका दृष्य सुन्दर लगैत रहैए एक लाइनसँ ओहिमे ताड़के गाछ छै आओर ताड़के गाछसबमे चिड़िआसब रङ्ग रङ्गके घोँसला बनेने रहै छै आओर ओहि घोँसलामे भगजोगनीसब आनि आनिकऽ जे साटि देने रहै छै से जहन साँझ पड़ि गेल तहन तऽ ओ भगजोगनीसब जे भुक भुक करैत रहल से जे देखैमे आनन्द लगैत रहै छै जे होइ छै ओम्हर ताकिते रही ओकरा तहन होइ छै ओतऽसँ दृष्टि हटाबी नहि किएक तऽ ओ ओ गाछमे लटकल रहै छै ओ खोता ओहि खोतामे रहै छै भगजोगनी साटल भुक भुक भुक भुक करैत रहल ओहिपर नीक लागल धिओपुतासब देखि देखिकऽ हँसैत रहल खुशीसँ झुमैत रहल आओर चेतनोके नहि रहल जाइ छनि चेतनो ओ देखि देखिकऽ खूब मगन भऽ जाइत छथि आओर जहन गेलहुँ कोसी बान्हपर तहन जे ओहि कातके कोसी नदीके दृष्य देखै छी ओ जल कतहुसँ कतहु छथिन जल जलमग्न केने आओर बड़का बड़का माँछसब ओहिमे उनटैत पुनटैत रहैए कएक काल तऽ लोकके डरो भऽ जाइ छै धिआपुताके जे कोनो जलके जीव नहि तऽ जानवर नहि तऽ छिए लेकिन जे छथिन बूढ़ पुरान से कहलथि नहि ई माँछसब रहै छै कतहुसँ कतहु बहि भासिकऽ आबि जाइ छै सएह माँछसब से एहिमे एखन तऽ ई माछसब एखन देखार करै छै जहन फेर नदीके पानि कम भऽ गेल बाढ़िके तहन नदीमे पानि गेल तहन ओसब कम देखेलक लेकिन जामे ओ रहल बाढ़िके रूपमे तामे ईसब खूब देखाएत रहल धिआपुताके नीक लागै छै चेतनो चेतनो एहिमे खुशी भऽ जाइ छथि ओ नाहपर चढ़लहुँ खन नाहपरसँ उतरलहुँ कि आओर एहिओ कात अएलहुँ तऽ वएह बाढ़िए रहै छै कमला रहै छथिन गहुमा रहै छथिन तऽ एम्हरो सएह रहै छै ओहिसँ दच्छिन जे जाइ छिए तऽ कुशेश्वर अस्थान छै ओहिमे छथिन कुशेश्वर बाबाके मन्दिर छनि ओतऽ पूजा पाठ करैलए जे कहिओ काल गेलहुँ तऽ ओम्हरो तऽ झीले बनल छै सौँसे किएक तऽ ओम्हरका जगह छै निच जतेक भी पानि बेसी आएल तऽ ओम्हरे भागल ओम्हरो रङ्ग बिरङ्गके पक्षीसब उड़ैत रहै छै जतेक हमसभ चिन्हो नहि पाबै छिए चिड़ैसबके चिन्हलहुँ आओर गोटे गोटेके नहि ओतेक चिन्हलहुँ किएक तऽ ओहि क्षेत्रमे तऽ हमसभ रहै नहि छी हमसभ तऽ रहै छी एम्हर तऽ ओम्हरका ओहो दृष्यसब गाड़िओपरसँ आओर पैदलो गेलहुँ कएक बेर मइआ बाबासभ सङ्गे तहिओमे देखै छलिए आबके बीचमे जे गाड़ीसबसँ गेलहुँ हँ तहनो देखै छिए तऽ ओम्हरका ओहो दृष्यसब देखैमे बड़ सुन्दर लागैत रहैए तऽ बिहारमे तऽ ईसबके सुविधो छै किछु दिक्कतो होइ छै बाढ़ि अएलासँ तऽ किछु लोकके देखैके मनोरञ्जनो भेटै छै ई तऽ छै बिहारमे